हेलो हँ हँ अहाँ अहाँके अहाँ जे बच्चाकेँ जे भेजली कहलहुँ अहाँके बच्चाकेँ भेजलियै इस्कुल तऽ अहाँके बच्चाके तबियत खराब भऽ गेल हेँ तऽ ह्म्म ई कहलहुँ अहाँके बच्चाकेँ इस्कुलमे जतेक साधन रहै कऽ देली हन की कहै छै बच्चाके हम अपना भरि कऽ देली हन तऽ बच्चाकेँ एबै तऽ लऽ जाउ अपन तबियत खराब छै आओर अहाँ बच्चाकेँ लऽ जैतियै हँ तऽ जतेक हमरा सुविधा रहै इस्कुलमे हम बच्चाके तऽ सभचीज कऽ देली हन कहलियै अहाँ हमरा बच्चाके तबियत खराब हइ तऽ अहाँ बच्चाके इस्कुल नहि भेजतियै रहए बच्चाके बहुत जोर तबियत खराब हए हमरा यहाँ साधन इस्कुलमे जे जतेक रहै हम सभचीज बच्चाकेँ कऽ देली हन हँ तऽ ठीक हँ तऽ हँ तऽ हम बच्चाकेँ करै छी मगर बच्चाकेँ आबू अहाँ आओर बच्चाकेँ लऽ जइयौ

हँ हम बच्चाके देखरेख कयली हन हम बच्चाके कयली हन बच्चाके बच्चाके इलाज करवयली हन इलाज करा कऽ तब अहाँकेँ फोन कयली हन हम कहलियै गार्जियनकेँ फोन करियौ बच्चाकेँ लऽ जेथिन अपन कहथिन की सर छोड़ि देलखिन हम अहाँके कहलहुँ हन बच्चापर ध्यान दियौ हमर बच्चाकेँ आइ की होइ हइ नहि होइ हइ हम बच्चाकेँ आइ इस्कुल नहि जाए देबै